मां मुकेश रेडीमेड दुकानु खां सुठी क़्वालिटी जा कपिड़ा वरिता ऐं सामानु वरिता आहिनि जीअं त कुर्ती जींस टॉपर हूअ मूंखे घणेई वणिया आहिनि हुन दुकानु जो कपिड़ो ॾाढो सुठो आहे मां हुतां घणेई सामान वठंदी रहंदी आहियां मूंखे हुते जो कपिड़ो बि तमामु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उन दुकानु जो दाम बि सही आहे मूंखे हुते जो कपिड़ो वणंदो आहे त मां पंहिंजी साहेड़ियुनि खे बि हुते ई वठी वेंदी आहियां या हुते ई मोकलंदी आहियां ऐं हुननि खे बि हुन दुकानु जो सामानु ॾाढो वणंदो आहे हुन दुकानु जो कपिड़ो ॾाढो वणंदो आहे मां हिन दुकानु खे पंज रेटिंग ॾीं ॾियण थी चाहियां